टाउनावथ' थाङो जों गोबावजों खेबसे जों गामि ओनसोलाव थानाय नालाय टाउनाव थाङोबा जोङो बिदिनो मालाय थाखा फैसा गोनां मानसिफोर गालामाला गिदिर गिदिर होयो माइरं दैरं दालि थाव संख्रि फानलु लायो नांगौ बुस्तु फानो नांगौ बुस्तु मोनो जों बेफोरखौनो टाउनाव थांनाय नामैनो बायनानै लाबोफायो आरो समायना रमायना मालाय न' बां गिदिर गिदिर एल साइज माबा माबि लुलाबायनानै लायो मालाय बिल्डिं टिन टाला सय टाला लुयो जों बेखौ गोबावजों खेबसे थाङो नालाय जोंहा मोजां नुनानै नायो मायो जोङो मोजां मोनो जोङो टाउन सहरफोराव थांब्ला मोजां मोजां द्रेस फानो टाउनफ्राव मोजां मोजां जिनिस नुफेरै जिनिस नुनो मोनो टाउनफोराव थाङोबा मोजां मोजां बुस्तु दखानफोरावबो जाग्रा लोंग्रा मोजां मोजां फानो बिदि टाउनफोराव थांबा जों बेफोरबायदिखौनो मोजां मोननानै जाबोयो लोंबोयो बा गालामालाफोरावबो जों हाबो बिदि नायबोयो आरो जों टाउनफोराव थांब्ला न' बां मोजां मोजां बिल्डिं माबाफोरखौहाय